भोपाल ज़िले में कई सारे ऐसे कुछ स्थानीय आवास विकल्प है जहाँ पर हम जीरे के समग्र आवास बाज़ार अचल संपत्ति के रुझान के बारे में समझ सकते हैं इन आवास बाज़ार के बारे में जान कर हम अपने घर के अपने लिए अगर नया घर ढूंढ सकते हैं जिनमें कुछ हाउसिंग प्रॉपर्टी टाइप की रहती है जिनमें हम अपने लिए एक नया घर ख़रीद सकते हैं और यह सभी हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ घर एक छोटे से घर का जो किराया है वह तीन से पाँच हज़ार तक का खर्चा आता है जो सिर्फ घर ही घर का खर्चा रहता है उसमें पानी और बिजली का किराया अलग रहता है अगर तीन हज़ार रूपए दो कमरों का अगर किराया है तो साथ ही वह भी छोटे छोटे काम में बीस बाय तीस के और उसके साथ ही पानी और बिजली का बिल लग तो पाँच हज़ार ऐसे ही पड़ जाता है बाकी फिर हर घर के अलग अलग किराया रहता है और यहाँ पर काम और शिक्षा के लिए आने वाले लोगों के लिए आवास पर्याप्त विकल्प उपलब्ध है वैसे लेकिन काम के लिए तो कई सारी जगह मिल भी जाती है लेकिन शिक्षा के लिए बहुत कम मिल पाती है क्योंकि शिक्षा का सेंटर खोलने के लिए हमें ऐसी जगह चाहिए रहती है जहाँ पर लोग आ जा सके और आरामदायक वहाँ पर पढ़ाई कर सके जहाँ पर वह कोई नुकसान न हो